हाँ जी मुझे बुक्स पर बाइंडिंग करवानी है जी मैम मेरे पास टोटल सात बुक्स हैं और काफ़ी मतलब तीन सौ से चार सौ पेजेज हैं एक बुक्स में हाँ मैम तो मैम तो मैम आप एक बुक की का बाइंडिंग का आप कितना कौस्ट है मैम किताब और एक किताब में तीन सौ से चार सौ पेजेस हैं जी मैम मैम मुझे बाइंडिंग करवाना है जी मैम एक बुक्स के जी मैम और टोटल तीनों के कितने हो जाएंगे दो सौ दस रुपये तो मैम आप सही थोड़ा लगा लो वैसे मैं हर बार ही आपके यहीं से कराती हूँ अगर मुझे जिरौक्स कराना होता है तो वो भी आप ही के इधर से कराती हूँ और बाइंडिंग भी मैम थोड़ा तो कम कर लो मैम पिछली बार अगर मैंने जो बाइंडिंग कराई थी वो बुक खुलने लगी थी उसमें से पेज भी निकलने लगी थे मैम आप ही के इधर से करवाती हूँ आप ही की शौप पर आती हूँ तभी तो आपको फोन किया ठीक है मैम तो थोड़ा तो कम कर लो मैम बस दस रुपये कम कर लो दो सौ रुपये में कर देना सात बुक्स है ना जी मैम मैं बात दूँगी और अगर हुआ कोई तो मैम मैं आऊँगी शाम को मैम पाँच बजे तक ठीक है मैम ठीक है मैम धन्यवाद